لكھنئو ضلع كی تاریخ بہت پرانی ہے لكھنئو ضلع میں پہلے راجا اور مغل حكومت كرتے تھے راجاؤں اور مغلوں نے لكھنئو میں شروع سے حكومت كری ہے اور اسی طرح اور اسی طرح سے لكھنئو میں بہت ترقی ہوئی ہے جیسے كہ یہاں بہت چیزیں بدل گئی ہیں جیسے كہ لكھنئو میں بہت عمدہ شاپنگ مال بڑے ہیں بنے ہیں اسی طریقے سے یہاں میٹرو بھی چلتی ہے اور اسی طریقے سے لكھنئو میں بہت سے گھومنے كی جگہ ہیں اور یہاں اور یہاں باہر ملكوں سے بہت سے لوگ گھومنے آتے ہیں اور یہاں لوگ بہت یہاں سے لوگ بہت متأثر ہوتے ہیں